खेल हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़ियाँ हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा सही रहता है लोगों के कहने में यही है कि आप जितना खेलोगे जितनी शरीर में फ़ुर्ती रहेगी उतना बढ़ियाँ रहेगा आपके लिए तो खेल हमारे शरीर के लिए बहुत बेस्ट है खेल के लिए तो हम यही समझते हैं कि खेल कभी भी कोई भी कोई खेल हो खेलना चाहिए अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए जोकि हम यही सोचते हैं कि उससे फ़िटनेस आपका शरीर भी सही फ़िटनेस में रहेगा पतला रहेगा हमेशा फ़ुर्तीला रहेगा फ़ुर्तीला रहेगा हमेशा आप सोचोगे कि यह कर लें वह कर लें तो उठकर आप काम कर लोगे और आप हमेशा मतलब हमेशा दिमाग़ में कुछ न कुछ यह करना है वह करना है मतलब चलता रहेगा शरीर पर आपके डिफ़ेक्ट नहीं आएगा कि हाँ मुझे खेलने से यह हो रहा है मानसिक भी स्वास्थ्य भी आपका हमेशा स्वस्थ एकदम बना रहेगा कि हाँ जिससे हमें सब मतलब कुछ न कुछ दिमाग़ में अच्छा चलेगा आपको जितना शरीर को मेन्टेन करना है उतना खेल खेलना पड़ेगा रनिन्ग करना पड़ेगा मतलब अच्छा रहता है खेल खेलने से अच्छा रहता है जोकि हम यही सोचेंगे कि खेल खेलने से बहुत बढ़ियाँ है बेस्ट है आप यही सोचो कि हमारे हिसाब से कि खेल को कभी छोड़ना मत छोड़ने से आपको हमेसा आलसी टाइप हो जाएगा शरीर मोटा हो जाओगे आप हमारे हमारा शरीर जो है आप अच्छा रहेगा और हम शरीर को अपने हिसाब से मेन्टेन करके रखेंगे जोकि खेल के लिए बहुत बेस्ट रहता है और खेल सबसे जरूरी है कि स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी है और खेल स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा है कि आपका दिमाग हमेशा चंचल रहेगा हमेशा मतलब कभी आलस टाइप बरे पड़ेगा ही नहीं आप हमेशा दिल करेगा तो यह करो वह करो आप कर लोगे खेल बहुत बेस्ट है हमारे हिसाब से तो खेल का तो मानसिक पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा खेल से आप हमेशा फ़ुर्तीले रहोगे स्वास्थ्य आपका सही रहेगा ठीक रहेगा आप हमेशा खुश रहोगे चंचल रहोगे हमेशा बोलते रहोगे सबसे बात विचार उठकर कुछ भी काम होगा उठकर आप कर लोगे जो आपको करना होगा तुरन्त कर लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं आएगी खेल में बहुत बढ़ियाँ बेस्ट है और खेल का काम अच्छा रहता है खेल से आपके शरीर का योगदान बना स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है जोकि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है